हाँ संध्या मैडम हाँ मैडम हमारे पास दूध है गाय का भी है भैंस का भी है पचास रुपया भैंस का है गाय का चालीस रुपये है पचास रुपया लीटर चालीस रुपया लीटर आपको कितना दूध चाहिए मैडम चार लीटर तो आप किसका लेंगी भैंस का कि गाय का भैंस का तो भैंस का हिसाब हमारे पास दूध बहुत अच्छा है घर का दूध है एकदम नम्बर एक क्वालटी का दूध है आप ले जाएंगी तो मतलब जो भी बनाना चाहेंगी रसगुल्ला या खोया चलाना चाहेंगी या गुजिया वगैरह बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा हाँ तो मैडम बहुत ही अच्छा दूध है और हम जानते हैं कि घर का दूध बेचते हैं ख़ुद से निकालते हैं गाय भैंस से ख़ुद से बेचते हैं कोई मिलावटी नही है नम्बर एक का आप दूध पाएंगी तो मैडम आपको इतना दूध लेंगी चार लीटर हाँ तो चार लीटर हाँ तो सर चार लीटर का आप मैडम आपके चार लीटर के दूध का दो सौ रुपया हो गया तो आप दूध भेज दीजिए या किसी को या ख़ुद आप चली आइए तो दूध ले जाइए अभी हमारे पास तो दूध शायद दो लीटर तक है आप सुबह आ जाइए तो आपको हम चार लीटर पूरा दूध दे देंगे क्योंकि अभी कश्टमर आए थे दूध ले गए हैं आपको परसों का काम है तो आप कल हमारे पास आ जाइए पूरा दूध ले लीजिए ठीक है हाँ अभी तो कश्टमर आया था न जी मैडम नहीं नहीं नहीं नहीं मैडम हम आपको पूरा दूध दे दे सकते हैं हमारे पास दस पंद्रह लीटर दूध हमेशा रहता है लेकिन आज कुछ कश्टमर ज़्यादा आ गए इसलिए दूध की बिक्री हो गई आप कल आ जाइए आपको हम चार लीटर दूध पूरा दे देंगे ठीक है हाँ तो आप दो सौ रुपया लेकर आइएगा और डब्बा बड़ा सा लेते आइएगा ताकि चार लीटर दूध उसमें आ जाए ठीक है और एक नम्बर का दूध आपको देंगे समझ लीजिए एक नम्बर का दूध रहेगा क्वालटी एकदम बढ़िया रहेगा नहीं नहीं मैडम तनिकों कुछ भी नहीं नही नही समान आपको एकदम नम्बर मिले एक नम्बर का मिलेगा कोई सिकायत का मौका अगर कभी मिल जाएगा तो आप बताइएगा हमें आप हमारे केहाँ से कभी भी ले गई होंगी या हमें पता नही है लेकिन कभी ले गई होंगी तो बता दें कि कभी स्वादिष्ट आया होगा कि नही इतना स्वादिष्ट दूध रहता है हम लोग तो ऐसे ही रोटी से खा लेते हैं एक नम्बर का दूध रहता है हमारा जी जी जी नहीं बहुत से लोग होते हैं आधा दूध आधा पानी देते हैं लेकिन हमारे कहाँ आपको पूरा मिलेगा तो ठीक है मैडम आप आइए ले जाइए दूध ठीक है